ہیلو السلام علیکم کیا میری بات سویگی والے سے ہو رہی ہے اچھا جی جی جی میں بٹلہ ہاؤس سے بول رہا ہوں گلی نمبر پانچ سے مجھے لنچ کے لیے کچھ بریانی چاہیے تھا لیکن سر مجھے بریانی میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ ترمیم کے ساتھ چاہیے میں ایکچولی مسالے دار کم کھاتا ہوں ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے تو اس میں مجھے نمک بھی کم چاہیے کیا یہ سویدھا آپ کے یہاں ہے کہ اگر کوئی کسمٹر اپنے کسٹومائزڈ لینا چاہے مثلاً کہ نمک کم لینا چاہے یا مسالہ کم لینا چاہے تو یہ سویدھا آپ کے یہاں ہے اوہ اچھا شہباز اچھا ہے تو ہاں ایک کام کیجیے ابھی سے دو گھنٹہ بعد کے لیے کچھ میرے دو کے جی بریانی پیک کروا دیجیے گا اور میں اپنا ایڈریس ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کے جو ہیلپ لائن یہ نمبر دیے ہوا ہے آپ نے واٹش ایپ اس ایڈریس پر آپ ابھی سے رائٹ دو گھنٹہ بعد بھیج دیجیے گا جی جی جی جی سر نہیں نہیں بریانی کے ساتھ اور کیا کولڈ ڈرنک لگا دیجیے گا سر ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے لیکن سر یہ میری جو شرط ہے وہ یاد رکھیے کہ اس میں مسالہ کم ہونا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے زیادہ مسالہ کھانے سے منع کر رکھا ہے اور میرے جو مہمان آ رہے ہیں ان کا بھی سیم حال ہے اچھا جی جی جی جی جی

اوکے اوکے ٹھیک ٹھیک سر ٹھیک ہے تھینک یو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دو بجے بھیج دیجیے گا سر خیال سے تھینک یو تھینک یو سو مچ